ता मूंखे सिंधी जे ॾिण वारनि जे बारे में अह्लवालु कयो हा असांजे सिंधी में जाम त्योहार आहिनि पहिरों ईंदी आहे थधिड़ी असां थधिड़ीअ में रोटी हिकु ॾींहुं पहिरों ठाहे रखंदा आहियूं हुन में मिठो लोलो दाल जो फुल्को भिंडियूं पटाटा ऐं वड़ा ठाहे रखंदा आहियूं ॿिए ॾींहं ते असां चुल्हो न बारींदा आहियूं हुन ॾींहं ते असां उथी करे शितला माता वटि वेंदा आहियूं मथो टेकणु जेकी रोटी ठाहे रखंदा आहियूं उहो खणी उनखां पोइ असां नियाणीयुनि खे ॾेई करे पाण खाईंदा आहियूं सॼी देरि उहो ई रोटी खाईंदा आहियूं उनखां पोइ ईंदो गोगियो गोगियो बि साॻीह तरह मल्हायो वेंदो आहे टियों असांजो त्योहार ईंदो आहे झूलेलाल जा चालीह ॾींहं हुननि चालीहनि ॾींहंनि में असां हर हिकु सिंधी झूलेलाल खे चालीह ॾींहं अखो विझंदा आहियूं ऐं जेको इहो विर्तु रखंदो आहे उहो बसर थूम न खाईंदो आहे उनखां पोइ चमड़े जी काई बि शय यूज़ न कंदो आहे वार न कटाईंदो आहे तेल न हणंदो आहे साबुन न हणंदो आहे इहो चालीह ॾींहं रोज़ानो असांजो मेलो हलंदो आहे सादा कपिड़ा पाईंदा आहियूं सिम्पल जिंदगी जीअंदा आहियूं हिकदमि उनखां पोइ मटकी ईंदी आहे चालीहनि जो जीअं मटकी ऐं पलो थियण खां पोइ असांजो इहो विर्तु समाप्त थींदो आहे हुनखां पोइ ईंदो आहे असांजो चेटीचंड चेटीचंड वॾी धूमधाम सां हर सिंधीअ जी कढंदा आहियूं हर सिंधी कढंदा आहियूं असां सिंधीयूं दिवाली बि ऐं होली बि मनाईंदा आहियूं